ہندوستان میں کئی جگہوں پر جیسے فار اگزامپل تلنگانہ شہروں میں اور حیدر آباد کی جانب یہ سب جگہوں پر تعلیم سے ہو کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کو سائیکل لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ اور بہت ساری اسکیمیں دی جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکیمیں کام بھی کرتی ہیں کیونکہ اس اسکیموں کہ وجہ سے اگر اگر کسی کو لیپ ٹاپ ملا اور اس کے والدین غریب ہیں تو وہ لیپ ٹاپ سے اپنی تعلیم کو پورا کر سکتی ہے وہ کچھ بھی ضرورت ہو تو گوگل سے ریسرچ کر سکتی ہے لیپ ٹاپ کی مدد سے اسی طرح اگر سائیکل ملی تو اگر گاؤں سے اسکول سے یا کالج سے کنارے کسی لڑکی کا گھر ہے تو وہ لڑکی سائیکل کی طرف سے اگر اپنے والدین کسی کاموں میں مصروف ہیں یا والدین نہیں لائے لے جا سکتے ہیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر تو وہ اپنی سائیکل کے ذریعے کالج یا اسکلول آ سکتی ہے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکیمیں اور زیادہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے اور ہندوستان کے ہر ہر کونے میں یہ اسکیموں کی گونج ہونا چاہیے تاکہ یہ اسکیموں سے ہر غریب امیر اور جس کسی کو بھی ضرورت ہو وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکیں